टेक्नोलॉजी से छोटे व्यवस्थाओं कैसे प्रभावित कर रहें जैसे यह टेक्नोलेजी से ऑनलाइन कपड़ा मँगाना हो गया या दवा मँगाना हो गया या और भी खाना हो गया जैसे बहुत ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी से हम मँगा सकते हैं या मोबाइल में फ़्लिप्सकार्ड हो गया या एमेजाॅन हो गया ये सबसे सारा समान आ जाता है या बच्चे घर में कोई बिमार पड़ गया कोई आदमी नहीं है दवा लाने वाला तो आप मोबाइल से फ़्लिपकार्ट से या एमेजॉन से किसी भी तरह आप पैसा भेजकर दवा मँगवा सकते हैं उस पर मोबाइल पर आपके होम डिलिवरी घर आकर कर जाता है तो टेक्नोलेजी से केतने फ़ायदे हो गए और सभी को फ़ायदे हो गए जितने घर में आदमी हैं आदमी किसी के घर में नहीं है मोबाइल है तो मोबाइल से आधा काम हो जाता है आप किसी को कॉल कर दीजिए उससे भी नहीं हुआ आप ए फ़्लिप्सकार्ड पर मैसेज कर दीजिए यहाँ बहुत सारा सामान है इलेक्ट्रिक का सामान हो गया खाने का सामान हो गया कपड़ा हो गया बहुत बहुत बहुत सामान में तो एक यह भी रहता है जैसे क्या बोलते हैं फ़्री ऑफ़ कॉस्ट डिलिवरी रहता है या बाई वन गेट वन फ़्री रहता है आदमी यह सामान जो भी है खाने का हो गया या पहनने का हो गया कपड़ा हो गया अच्छे अगर अच्छे रेन्ज में कपड़ा भी मिलता है तो अदमी कपड़ा भी मँगवा लेता है या खाना दो चार आदमी घर में गेश्ट आ गए तो खाना भी आप मँगवा सकते हैं खाना भी आ जाता है जैसे छोटे छोटे बहुत सारे सामान हैं जो होम डिलेवरी हो जाती है आदमी करवा लेता है कम ख़र्च में कम पैसे में कम बजत में या कम आदमी हैं जिसके घर में आदमी नहीं हैं या आदमी कोई काम कर रहा है नौकरी वाला है उसको टाइम से इस्कूल जाना है एनिबडी जो भी हो सरकारी काम करता है तो उसको तो हर काम टैम से करना पड़ता है टैम से उठना टैम से खाना टैम से सोना तो कम समय में कम बजत बचत में बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं टेक्नोलॉजी से आदमी को यह किसी किसी रासन दुकान हो गया या एक ई भी होता है ना सामान जैसे बड़े बड़े मॉल से भी आदमी सामान मँगवा लेते हैं कॉल करके होम डिलिवरी कर देते हैं घर पर सामान लाकर दे देते हैं रासन हो गया दवा हो गया जो भी सामान हो गया ज़्यादा तो आदमी खाने ही का सामान ही मँगवाता है ना सबसे ज़रूरी खाना है इंसान के लिए बच्चे हैं छोटे छोटे घर में आदमी नहीं है तो सबसे पहले तो खाना ज़रूरी है खाना हो गया उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी दवा है दवा हो गया इंसान के लिए तो बहुत कुछ हो गया तो ये सब टेक्नोलेजी से यह सब फ़ायदा छोटा छोटा फ़ायदा मिल जाता है इंसान को फ़ायदा ले लेता है आदमी कम ख़र्च में कम बजट में या आदमी नहीं है मोबाइल है तो आप टेक्नोलॉजी से मँगा लीजिए या किसी को कॉल कर दीजिए किसी को मैसेज कर दीजिए सामान आ जाता है आपके घर पर घर पर लाकर दे देता है इतना तो फ़ायदा हो गया मोबाइल रखने से या ए एमेजॉन बनने से या टेक्नोलॉजी के तहत सभी को फ़ायदा हो गया बहुत फ़ायदा है इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए इसका फ़ायदा लेना चाहिए फ़ायदा लेते रहिए लाभ उठाते रहिए आगे बढ़ते रहिए काम करते रहिए